जब नवजात शिशु जन्म लेता है तो उसके जन्म लेने के सात उसका नाभी का कटाई होता है नाभी कि कटाई होने के बाद उसके छठ छठवे दिन उसके नाखून ओखून छटिहार बोलते हैं उसके नाखून होता है उसके माँ को भी उस दिन स्नान उसनान कराया जात कराया जाता है उस दिन सब घर का साफ सफाई होता है छठीयार को दी और सब आता है त आदमी सब गीत उत गाता है मिठाई ओटी बनती है आस पास गाँव गाँव पुर के हिताई नताई के औरतें आती है ओ उनको दिया जाता है आओ उनका भी गोड़ रंगाई होता है जो जितना औरतें आएगी उनका गोड़ रंगाई होगा और उनका नोह कटाई होगा नाउन ठाकुर आती है सबका लड़के के म माँ का भी लड़के का भी गाँव पर आदमी आने वाले जितने हिताई नताई गाँव पुर के सबकर गोड़ रंगती है उसके बाद छठे के बाद बरहै बरहई होता है बरहई के दिन आदमी को बरहई करता है तो गाँव पुर हित नात को भोज दिया जाता है बोलता है जो बरहई तो भोज करता है भोज देने के बाद उसके अगर मोर ओर पड़ जाता है तो उसका मुंडन भी कराया जाता है मूर होने पर वो पंडित के द्वारा सातैसा मूर होता है क्या क्या मूर होता है पंडित बताता है जिस दिन बताएंगे पंडित उस दिन उनका मूर मूर का पूजन होता है अब सब बच्चे को मूर नहीं होता है किसी किसी बच्चे कम मूर में पड़ते हैं तब वो उनका होता है और इस सबैक तरह के बच्चे कर नहीं होता है मूर पड़ने के बाद मुंडन कराना होता है और उसके बाद बिना मूर के पूजा किया और वो बाप अपने बेटे को नहीं देश देख सकते हैं और उसके बाद छः महीने के जब बच्चे के जन्मतिथि से छः महीने के होते हैं तो उनका अंपरासन होता है उस दिन बच्चे को अन्न खिलाया जाता है हिताई नताई कुछ आते हैं तो अतिथि उनके मामा मामी आते हैं तो अंपरासन के दिन मामा के घर कटोरी आती है उचित मामा द्वारा खिलाया जाता है अन्नपरासन दिन मामा घर से आए बर्तन में बच्चों को खिलाया जाता है और जब साल भर होने का आता है तो उनके सब अदर बच्चे के जन्मदिन मनाया जाता है जन्मदिन जिस दिन मनाया जाता है उस दिन बच्चे को को पूरे साल बीत जाता है जन्म के दिन के दिन केक को काटने होता है केक काटने के बाद बच्चों में बाँटा जाता है बहुत सारे बच्चे आए आए रहते है उनके द्वारा हैप्पी बरडे मना कर केक काटे जाता है